सूरत ज़िले में अ जामु पार्क आहिनि जामु थिएटर आहिनि ऐं खेल जे लाइ बि जामु सुविधाऊं आहिनि मुंहिंजो जेको पसंदीदा गाडन आहे हो अ बाल बेस्तान लेक गाडन आहे छाकाणि त हुते अंदरि कसरत जा बि साधन आहिनि माण्हू हुते अची करे कसरत बि था करे सघनि पोइ अंदरि जामु शांत माहोल हूंदो आहे अंदरि अची करे माण्हू योगा कंदा आहिनि कसरत कंदा आहिनि वॉक कंदा आहिनि जोगिंग कंदा आहिनि ऐं जामु ॿार हुते क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल अहिड़ा खेल बि खेॾणु ईंदा आहिनि त हुननि जे लाइ बि मनोरंजन थी वेंदो आहे पोइ थिएटर जी ॻाल्हि कयां त सूरत में सभिनी खां सुठो जेको थिएटर आहे उहो आहे आईनोक्स थिएटर

जेको आईनोक्स थिएटर आहे जामु रिज़नेबल अघ में हुते सभु मूवियुनि जी टिकेट मिली वेंदी आहे ऐं जामु शांति जो माहोल हूंदो आहे हिन जे करे मूवी जे विच में डिस्टबैंस बि न थींदो आहे